पहिले माण्हू चूल्हा ॿारे रोटियूं कंदा हुया पर सरकार धीरे धीरे असांजे लाइ चङी सुविधाऊं कढी छॾियूं आहिनि जीअं आहे एल पी जी गैस एल पी जी गैस ॾाढी सुविधा ॾिनी आहे असांखे रोटी ठाहिण में ऐं रोटी बि जल्दी ठही वञे सही समय ते असांजी रोटी ठही वेंदी आहे पर हिन में असांखे चङी सावधानियूं बरतनियूं पणनियूं आहिनि जीअं असां अगरि सावधानी न रखंदासीं त असांजो ई नुक़सानु थींदो एल पी जी गैस में रेगुलेटर जे सिलैंडर में रेगुलेटर लॻाइणो खपे त उहो असांखे समय ते राति जो जीअं रोटी करे पूरी रेगुलेटर बंदि करिणो खपे ऐं सुबुह जो जीअं असां रोटी ठाहिण लाइ उथूं सुबुह जो उथंदे ई उहो रेगुलेटर चालू करिणो खपे गैस जा बटणनि खे बि ध्यानु ॾियणो खपे गैस जा बटण जीअं असां रोटी कयूं था त असांखे गैस जा बटण टाइम ते बंदि करिणा खपनि ॿारनि खे उन्हनि सां परे रखिणो खपे कई ॿार उन्हनि गैस जा बटण हर हर चालू करे छॾींदा आहिनि लेकिन असांखे उन्हनि खे ध्यानु रखिणो खपे गैस जे नुक़सानु ॾाढी थींदो आहे गैस जीअं ई रेगुलेटर चालू थींदो आहे गैस जी पधरी धपु नज़र ईंदी आहे उन में पर असांखे इहे सभु सावधानियूं बरतनियूं करणियूं खपनि आहिनि गैस सां जीअं गैस में पाइप लॻल हूंदो आहे उन पाइप जो बि ध्यानु रखिणो पवंदो आहे पाइप में किथां छेद त कान्हे भला गैस ऐं पाइप जो जेको कनैक्शन आहे उहो ढिलो त कान्हे अगरि उन में अगरि सावधानी न रखंदा त असांजो ई नुक़सानु थींदो आहे आग जो भउ बि थींदो आहे हिन सां ॿारनि खे बि इन्हनि सां परे रखिणो खपे गैस जीअं ई असांखे पाइप आहे पाइप में चिर न हूंदो त अगरि सीधे सीधे गैस हुन में वेंदी ऐं ऐं सभु प्रकार जी आधुनिक सुविधाऊं निकितियूं आहिनि सरकार कढियूं आहिनि जीअं इलैक्ट्रॉनिक वग़ैरह ईअं सभु आया आहिनि इन सां छा थींदो आहे कि सभु प्रकार जी इलैक्ट्रॉनिक हूंदो आहे इलैक्ट्रिक सां अधिक न उन्हनि में बि ॿारनि खे परे रखिणो खपे कि करंट जो भउ थो कोन्हे भला के शरण जो भउ थो कोन्हे छो कि उहो तपंदो आहे त पे इन करे असांखे एल पी जी जो इस्तेमालु सुखी ऐं सावधानी पूर्वक रखिणो